अभी हमारे बेगुसराय क्षेत्र में मतलब नल का मतलब सारा मतलब कनेक्शन हो गया है बट मतलब नल से अभी पानी दे नहीं रहा है तो उसके बाद जैसे मतलब पानी मतलब देगा तो नल ऐसा नल का पानी सही ही रहता है अगर रह गया तो अपने बेगुसराय क्षेत्र में बहुत सारे मतलब कल चापाकल है फिर उसके बाद कुआँ है ऐसे हम लोगों का मतलब जैसे बेगुसराय से हैं तो मतलब कल का अधिकतर हम लोग कल का ही पानी पीते हैं बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जिन जिनके मतलब कल से मतलब कचरा उचरा गिरता है तो वह अपना पानी मतलब कल का नहीं पीते हैं तो वह ख़ुद से मतलब अपना मतलब कुआँ उनके बग़ल में रहता है या कहीं है तो कुआँ का मतलब पानी जा कर मतलब पीते हैं ऐसे अपने मतलब कल से ज़्यादा मतलब अपना कुआँ का पानी साफ़ रहता है अगर बात रही मतलब नल तो हम लोगों को मतलब बेगुसराय क्षेत्र में अभी तक लग गया लेकिन नल से जो मतलब होता है पानी स्टार्टिंग नहीं हुआ है अगर इतना तक तो है कि मतलब नल का भी पानी बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है मतलब हम लोग पीने को योग्य है प्लस यह है कि मतलब कई सारे मतलब कितनों को मतलब बेगुसराय में कल है जिनको मतलब कल से कचरा गिरता है वह अपने मतलब कल का पानी नहीं पीते हैं ख़ुद से मतलब कुआँ कुएँ पर जा कर कुएँ का पानी पीते हैं या तो आस पड़ोस में जितना मतलब जिनका मतलब पड़ोस में घर है उन से जा कर मतलब पानी लेकर अपना मतलब पीते हैं जैसे मतलब रह गया बर्तन बासन करने के लिए उसके लिए मतलब अलग पानी रहता है मतलब गन्दा पानी जैसे हो गया तो उस वह पानी से मतलब बर्तन बासन करते हैं जैसे अपना मतलब खाना पीना चावल उवल बनाते हैं अब तो इतना है कि मतलब फिल्टर का भी पानी मतलब हम लोगों को मतलब हो गया है मतलब फिल्टर का भी पानी अनेक स प्रकार के मतलब अनेक जगह जगह भी फिल्टर का पानी मिलता है तो अब मतलब हो गया है कि इतना क्या मतलब कल और मतलब ईंधन कुआँ का नल का पानी अपने मतलब क्षेत्र बेगुसराय में बहुत कम आदमी पीते हैं अब तो मतलब नल जैसे फिल्टर का मतलब बिसलेरी पानी हो गया तो बिसलेरी पानी मतलब ज़्यादा मतलब पीने के सब मतलब प्रयास करते हैं जहाँ तक मतलब देख रहें हैं हम लोग मतलब कुआँ का तो मतलब पानी अब तो बहुत सारे कुएँ था ता मतलब कुएँ सब सूख ही गए हैं लम सम कुआँ मतलब कहीं कहीं हैं और फिर जैसे मतलब रह गया कहीं हम लोग कावर झील उल घूमने के लिए जाते हैं तो झील उल का भी पानी हम लोग पीते हैं जैसे में झील उल का पानी लोग कहते हैं नहीं गन्दा गन्दा नहीं रहता है बट मतलब वह पानी ह ऊपर से मतलब छान के मतलब पीजिए जैसे कचरा जमा हुआ रहता है लेकिन वह वह पानी हम लोगों को मत एक मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है जैसे पेट का मतलब कीड़ा कचरा गंदगी सब सारी निकल जाती है बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं कावर झील का नल का पानी नहीं पीजिए लेकिन पीना चाहिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है कावर झील उल का पानी